دہلی میں کچھ مقامات اس قسم کے ہیں کہ جہاں ٹورسٹ آتے ہیں گھومتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں لال قلعہ ہے اور دیگر اس طرح کی میوزیم ہیں جہاں سیمینار ہوتے ہیں وہاں موسیقی کا ایک اچھا مظاہرہ ہوتا ہے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں موسیقی کے میں بہت سارے شاہکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام کمایا ہے دنیا بھر میں مشہور ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ٹورسٹ ہیں جو سیاح ہیں وہ یہاں آتے ہیں گھومنے کے لیے اور عمارتیں دیکھنے کے لیے موسیقی کا معیار دیکھنے کے لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موسیقی کو فروغ دیتی ہیں اور اسی لیے کچھ لوگ ہندوستان آنے کو ترجیح دیتے ہیں یہاں آ کے عمارتوں سے ہمکنار ہوتے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ یہاں کی موسیقی کو بہت پسند کرتے ہیں یہ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیش کی تعریف ملک کا حالات ملک کی مشہور چیزیں ملک کے مشہور محلات ان سب چیزوں کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس سے معلومات کی فراہمی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کا ٹائم بھی کٹتا ہے